ایکچولی ہم میری فرینڈ ہے ایک وہ ڈو شیمپو یوز کرتی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ تو یہ والا شیمپو یوز کر اور تو یہ کسی بھی ایپ سے منگوا سکتی ہے اور نارمل شاپ پہ بھی جا کر خرید سکتی ہے میں نے کہا اچھا تو پھر میں نے ڈو شیمپو منگوایا اپنے گھر پہ اور میں نے اسے یوز کیا اور میرے گھر پہ سب وہی یوز کرتے ہیں بہت سال ہو گئے ہمیں اسے یوز کرتے کرتے آئی تھینک ہمیں پانچ یا چھ سال تو ہو ہی گیا اسے یوز کرتے کرتے وہ ہمارے بال کو شائن اینڈ اسموتھ سلکی بنا دیتا ہے اور ہمارے بال ایک دم صحیح رہتے جھڑتے بھی نہیں ہیں اور بہت اچھا ایکسپرئنس ہوا مجھے شیمپو کو یوز کرنے کے بعد کیونکہ میرے بال بالکل سافٹ اینڈ شائن ہیں اور میرے گھر والے بھی بہت تعریف کرتے ہیں اس شیمپو کی میرے گھر والے بھی بہت تعریف کرتے ہیں اس شیمپو کی اور یہ شیمپو کوئی بھی ہارم نہیں پہنچاتا ہمارے ہیئر کو اور ہم پورے مضبوط ہیں جڑ سے مضبوط ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اس شیمپو کو یوز کر کے بہت اچھا ایکسپرئنس رہا ہم سارے گھر والوں کا اس شیمپو کو یوز کر کے